खेती करण जे लाइ हीअंर ॾाढो सुठो समय आहे इन खेत खेतनि में भई कहिड़े ॾींहं में केरे महीने में छा पोखिबो त त पोख सुठी ईंदी वधीक ईंदी उन जे लाइ भई जेकी कृषि टैक्नोलॉजी आहे उन ॾाढी मदद कई अथईं अॼु जिते सम्झो भई भई गजरूं जेके सीजन में ई थींदियूं हुयूं हीअंर कृषि टैक्नोलॉजी जे हिसाब सां केॾीमहिल बि कुझु बि पाण पोखे सघूं था ऐं खेतनि में ॾाढी सुठी फ़सुलु अचे उन जे लाइ ॾाढो कृषि इहा टैक्नोलॉजी ॾाढी मदद पई करे उन खे ॾिसी ॾिसी करे तव्हां कुझु बि जेको बि अॼु तव्हांखे ॾह किलो अनाज उगाईंदा हूंदा त उन्हनि जो सभु सर्च करे तव्हां ॾिसी ॾिसी ॾह किलो खे सौ किलो बि ठाहे था सघो त उन जे लाइ ॾाढी मदद कई आहे कृषि टैक्नोलॉजी ऐं उन जे लाइ सुठो ई नमूने सां भई कुझु बि पाण खे उत्पादन करिणो आहे की भई अॼु पाण खे कण्क पोखिणी आहे या जुअर पोखिणी आहे या कहिड़ी न सीजन में पोखिजे या केतिरो हू विझिजे केतिरी भई इन में खाद विझिजे इहे सभु कृषि टैक्नोलॉजी मां ॾिसी करे तव्हां सुठे नमूने सभु उन्हनि जे हिसाब सां ई हलो त सम्झो ॾह किलो जी जॻहि ते सौ किलो अनाज अॼु पाण उगाए सघूं था त कृषि टैक्नोलॉजी पाण खे ॾाढो कमु अचे पई ऐं पंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो करे पई